हैलो अंजी जी मिली जाह्ग कदूं चाहिदी अच्छा मिली जाह्ग थुआढ़ी कोई आईडी प्रूफ बाहियें सालें दा सर अगर तुस बाहियें सालें दे होगे ते अस थुहानू देई ओड़गे ते अगर तुस ठाह्रें कोला घट्ट होगे ते असें थुहानू निं देनी ठीक कोई गल्ल निं सर असें थुहानू देई ओड़गे जेह्ड़ी जेह्ड़ी बोतल तुसें लैनी होग कोई इश्यू निं ऐ असें तुस अपना आईडी प्रूफ लेई आयो कोई गल्ल निं सर तुसें पेन कार्ड जां कुछ बी बगैरा लेई आयो जेह्दे उप्पर थुआढ़ी डेट ऑफ बर्थ होग ते असें थुआढ़ी जिन्नी बोतल चाहिदी होग ते अस थुहानू देई ओड़गे ते ते सर फिर अस इंया निं देई सकदे जिन्ने धोड़ी असेंगी कस्टमर दी इंफारेमेशन निं थ्होग ते अस निं देई सकदे ऐ नेईं नेईं सर ऐसी गल्ल निं ऐ स्हानू पिच्छुआं आक्खे दा सरकार नै नेईं तां कोई कोई गल्ल निं नेईं नेईं कोई गल्ल निं सर ऐसी असें सिर्फ थुआढ़ी गै आईडी प्रूफ चाहिदी ते अस थुहानू देई ओड़गे नेईं सर नेईं ठीक